मेरी पसंदीदा किताब हिंदी काव्य है क्योंकि यह है इस इस किताब में एक मुंशी प्रेमचंद की वो किताब है उसमें एक गरीब किसान होता है उसके पास दो बैल होते हैं उनकी कहानी बताई गई है एक गरीब किसान के पास उनके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं उनकी संतान नहीं होती है उनके दो बैल होते हैं उनको एकहो बहुत ही प्यार से रखता है अपने बच्चों की तरह पालता है उनकी देखभाल भी करता है उस गरीब किसान के पास उन बैलों को खिलाने के लिए चारा भी नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपने जो कमाए हुए पैसों से चारा खरीद के उनको खिलाता है इस तरह से वो बहुत ही अच्छी कहानी है वो जो वो बैल है वो भी वो उसका उन्होंने भी कभी किसी किसान का खेतों में जाकर नुकसान नहीं किया है इसलिए वो बहुत ही अच्छी कहानी है और इसलिए हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी जानवरों के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से अच्छा व्यवहार करके रहना चाहिए